गाछ देखियौ आमके गाछ अगर लगबैत छियै तऽ अपने हमसभ जे छै से नर्सरीसँ लबैत छियै नर्सरीमे जे रहैत छथिन तऽ केना हुनका लगायल चाही ओहिमे की दियौ जे सही टाइमपर ओ सुखय नहि हरा रहतै आओर ओहिमे केना लगाबी केना ओकरा देखभाल करी नर्सरीमे जे डॉक्टर रहैत छथिन ओ बतबैत छथिन जे एना अहाँ एहिके आमके पौधाके एना लगाउ कटहरके पौधाके एना लगाउ केराके पौधाके एना लगाउ ओ सारा डिटेल जेना बतेता ओहि हिसाबसँ अपने अगर लगेबै तऽ आमके पेड़ हुअए कटहरके पेड़ हुअए ओ सभके जे छै से ओकर आइकाल्हि तऽ दबाइ भी आबि गेलैए ओ दबाइ भी बतबैत छथिन जे अहाँ जे छै से एहि चीज आमके पौधा रोपैत छी तऽ एहि चीजके खाद दियौ ओ जे छै से बढ़िआँ फायदामन्द जल्दी हेतै कटहरके अहाँ अगर रोपैत छी तऽ ओकरा एहिमे लगबियौ एहिमे ई दियौ जे ओकरपर हेतै केराके पौधामे सभसँ आसान छै केराके पौधा तऽ अहाँ जे छै से आइ केरा भी कए प्रकारक केरा छै एकटा देशी अबैत छै एकटा सिंगापुरी छै एकटा आओर छै एना एना जे छै से सभके जे छै से आमके पौधामे भी सभ नर्सरीमे बतबैत छथिन ओहि सहीसँ अगर अपने लगबैत छियै ओहिके देखभाल करैत छियै पौधाके सही ढंगसँ ओकरा लगेलाके बाद घेरबा दियौ चारू साइडसँ जे आइकाल्हि के बकरी नहि खाय बकरी नहि खायत तखने पौधा होयत इएह जे छै से नील गाए सेहो बिहारमे बहुत ज्यादा छियै नील गाए जे छै से सभ बचावयके लेल ओकरा चारू साइडसँ घेर दियौ घेर दियौ जे अहाँके गाछ जे छै से सही सलामत रहत